एगो मैथिली साहित्यकार कवि छै जेकि नाम छै विद्यापति बहुत बढ़िआँ गायक रहय अथी कवि रहिए दोसरा छै कि हरिमोहन झा रहय जेकि बहुत बढ़िआँ गायक रहय बहुत बढ़िआँ गीत गाबैत रहय जे कि सुनयमऽ सभ जगह चलति रहै ओकर गीत गीत सुनयमऽ बहुत अच्छा लागति रहै हमरो हम खूब सुनय रहिए एकर गीत ई जे छै कन्यादानपे खूब बढ़िआँ अथी लिखने छै ई जेकि बहुत सुन्दर यऽ सभ आदमीकऽ सुनैमऽ नीक लागैए हमरो अर कऽ जे छै कभी कभी समय मिलै छै तऽ एकर हम सुनै छियै बड़ अथी बढ़िआँ यऽ विद्यापतियो के कवि जे रहै बहुत बढ़िआँ रहै कोइ दिक्कत नहि रहै सभ आदमी ओकरा पसन्द करै छै आ मैथिलिए एहन भाषा छै जेकि बहुत बढ़िआँ लागै छै सुनैयोमऽ बहुत अच्छा लागै यऽ ई जे रहै विद्यापति जे छै अभियो तक हमरा लागै यऽ ओकर जे छै सभ आदमी खूब पसन्द करैए ओकर गीत